मैं पिछले ही हफ़्ते एक क्रॉकरी खरीद के लाई दुकान से जो की मुझे दुकानदार ने इतनी ज़्यादा महंगी दी थी परंतु मुझे वह क्रॉकरी इतनी पसंद आई कि मैं उसे खरीद के घर ले आई लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा निराशा तब हुई जब वह क्रॉकरी मात्र दो दिन मे ही टूट गई और दो दिन भी नहीं चली इस कारण से मैं उस क्रॉकरी से बहुत ज्यादा निराश हूँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी शायद अगर कम दाम में होती तो मुझे इतनी ज्यादा निराशा नहीं होती